ہماے گاؤں میں ایک محلے میں لوگ ہیں جو ہمارے اس طرح کے کرتے ہیں وہاں گھومنا پھرنا رہتا ہے سادی بواہ ہوئی تھی تو اس جگہ پر لوگ انہوں نے اس طرح کا کیا گھومنا پھرنا دلچسپی کہانی دس پچاس لوگ جمع ہوئے تو ان کے اوپر کہانی یہ تھی کہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ سب جا رہے ان کے گھر میں شادی ہو کوئی سا انویسٹ نہیں تھا شادی بواہ خادی کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے کیا کیا تو ان کے ساتھ لوگوں نے تو پھر سب لوگوں نے مل کے اپنے ساتھ سب جس کو جتنا ہوا اتنا پیسہ دیے پھر ان کے بعد شادی ہوئی ان کے بعد پھر ان کے بچے شادی کروائے تو پھر گھمائے پھرائے جس کے رہن سہن کیے تو پھر اس کے لوگوں نے ان کی مدد کی جس سے اپنے استر سے جیسا ہوا مدد کرنے کا ویسا مدد کیا پھر گھوما پھر رہا پھر اس کے بعد لوگوں نے کسی نے پانچ سو دیا کسی نے ہزار دیا پھر اس کے بعد شادی بواہ کروا دی پھر اس کے بعد ان کے بعد لوگوں نے سہمت کیا کہ مطلب کسی اپنے گاؤں میں کسی طرح کے اگر اس طرح کی ضرورت والی چیزیں لوگ ہیں اگر ان آدمی ہیں تو ان کو سب لوگوں نے اپنے گاؤں کے سب ہر انساں ہر آدمی کو اپنا ذمیداری سمجھ کے اسے سپوٹ کرنا چاہئے ان کی مدد کرنی چاہیے تو لوگوں نے اس کی مدد کی اس کی سپوٹ کی پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا اس کے ساتھ رہن سہن کیا پھر اس کے بعد جانے لگا لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تو لوگوں نے اس کی مدد کی اس پہ رہن سہن کیا اس کے بعد گھومنا پھرنا سب کرنے